मजदूरके बढ़िआँ से पीठी पर चढ़के कमबबैत छै पैसा देबेके बात अबैत छै तऽ पैसा नहि दै छै भरि भरि दिन मसाला ढोअबैत छै सीढ़ी पर चढ़ा चढ़ाके भर भर दिन सीमेन्ट ढोअबैत छै अपन बोरा सीढ़ी पर चढ़ा चढ़ाके दू मँजिला पर चढ़ा चढ़ाके चारि मँजिला पर चढ़ा चढ़ाके बालू ढोअबैत छै गिट्टी ढोअबैत छै भर भर दिन ईंटा ढोअबैत छै भर भर दिन जब पैसा देबेके बात अबैत छै तऽ घरे नहि हइ मालिक तब विहान ले जैहऽ तऽ परसू ले जैहऽ तरसो ले जैहऽ बहुत दौड़ऽबैत छै दिन भरमे पाँच बार छओ बार सात बार कहैत छै ओहि टाइममे ले जैहऽ तऽ दू बजे ले जैहऽ तऽ तीन बजे ले जैहऽ पैसा तऽ चारि बजे ले जैहऽ पैसा तऽ सात बजे ले जैहऽ पैसा कथी काम नहि दै छै मजदूरके बहुत दशा होइत छै दुनिआ सीतामढ़ी जिलामे कमबाके पैसा नहि दै छै तऽ पान दू सए रूपए रोज तऽ एक सए के रोज तऽ चारि सए के रोज कथी कहू हम बहुत परेशानीमे मजदूर सब रहैत छै मजदूर सबके ऊपर सरकार ध्यान नहि दै छै कमसँ कम मजदूर सबकेँ दू हजारके सालाना पाँच हजारके सालाना देतै तऽ बहुत अच्छा रहलै हँ बहुत मजदूर से कमबाके पैसा नहि दै छै खाली कमबाबै जनैत छै मालिक सब पैसा नहि दै छै कथी कहैत छी अहाँ पैसा देबेके समय अबैत छै तब भाग जाइत छै बहुत परेशानीमे रहैत छै बहुत परेशानी झेलैत छै यहाँके मजदूर सब घरमे बच्चा रहैत छै तैयो मालिक सब पैसा नहि दै छै कमबाके बहुत दशा करैत छै पैसा देबेमे बहुत कंजूसी करैत छै यहाँके आदमी सब कथी कहियै हम कितना परेशानी झेलैत छै की